ہندوستان میں صحت کا نظام ابھی بہت اچھا ہے پہلے کے مقابلہ میں جو ابھی بہت اچھے ہیں ہندوستان میں جیسے بڑے بڑے شہروں دلّی ممبئی کلکتہ میں بڑے بڑے اسپتال ہیں ہندوستان میں سب سے بڑے اسپتال جیسے دلی ہو دلی ایمس بہت ساری سویدھائیں ہیں سرکار نے بہت ساری سویدھائیں دیں اچھے اچھے ڈاکٹڑ ہیں ڈاکٹڑ ہیں بڑے بڑے علاج ہوتے ہیں شہر اہر میں شہروں میں تو اچھے نظام ہیں صحت کا سواستھ کا لیکن ہم گاؤں میں ایسی کوئی سویدھا ابھی تک نہیں ہے جیسے گاؤں میں ہاسپٹل نہیں ہے بہت دور دور ہاسپٹلیں ہیں سڑکیں اچھی نہیں ہیں روڈیں اچھی نہیں ہیں جس سے ہاسپٹلوں جانے میں بہت پریشانیاں ہوتی ہیں یہاں کی سرکار جو اس پہ کام کرتی ہیں سواستھ کو لے کے وہ صحت کو لے کر تو بہت اچھے اچھے کام کام ہو رہی ہیں گاؤں گاؤں میں لوگ ڈاکٹر سرکار دوارا کام ہوتی ہیں اچھے اچھے نظام ہیں بٹ گاؤں گاؤں آؤں میں وہ ابھی تک اس چیز کا نہیں ہو پاتا ہے جیسے ہم لوگ کو بہت دور جانا پڑتا ہمارے ادھر ایریا میں دربھنگہ میں ایک اسپتال ہے دربھنگہ ڈی ایم سی ایچ وہاں دور دور تک جانا پڑتا ہے تو دقتیں ہوتی ہیں جانے وانے میں باقی شہروں کے لیے تو بہت اچھا نظام ہیں وہاں اچھے اچھے ہاسپٹل ہیں بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں وہاں اچھی نظام ہیں لوگ آسانی سے ہر چیز کا علاج ہو پاتا ہے دور دور سے لوگ آتے ہیں یہی ہے بٹ گاؤں میں ایسی کوئی ابھی دھیرے دھیرے ہو رہا ہے روڈے سڑکیں اچھے بن رہی ہیں جس سے ہم ہاسپٹل پہنچنے میں پہنچ سکیں گے اور تھوڑا سا خستہ حالت اور یہ بھی ہے کہ یہاں ڈاکٹر نہیں ہیں اچھے ہاسپٹل اچھے نہیں بنی ہوئی ہیں بیڈ وڈ کا دقت ہوتا ہے آکسیجن اکسیجن ایسی ایسی باتیں ہوتی ہے باقی ہندوستان میں صحت کا نظام بہت اچھا ہے اور اس پہ سرکار کو غور کرنا چاہیے کہ شہروں اور میں تو شہر اہر میں تو اس چیز کا بہت اچھا کام ہو رہا ہے کہ اس پہ جو شہری چھیتر میں گرامین چھیتر میں اس چیز کا چاہیے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ کام کرے سرکار گرامین چھیتر میں جیسے شہر ضلع ہوتے ہیں تو گاؤں کے لوگ جو جاتے ہیں ضلع تو وہ کم سے کم اٹھارہ بیس کلو میٹر کے ہوتے ہیں ضلع تو وہاں سے پھر جانا کوئی جیسے لگاتار ایک بارگی بیمار ہو گیا تو اس کو لے کر جانا پھر اس کے بعد پھر روڈیں اچھی نہیں ہوتی ہیں تو اس میں بھی لیٹ لگ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ہاسپٹلیں اچھی نہیں ہوتی ہیں تو پھر وہاں پھر ڈاکٹر انتظام جو ہوتے ہیں وہ اچھے نہیں ہوتے ہیں تو اس سے لوگ کو بہت پریشانی ہوتی ہے لیکن بٹ سرکار جو ابھی اس چیز کو لے کے بہت غور و فکر ہے اور اس چیز پہ کام کر رہی ہے کہ جلد سے جلد جو بھی ہو سویدھائیں ہوں اچھی ہو یہی سب ہو رہی ہے